भारत के कई हिस्सों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियों को साइकिल या लैपटॉप देने की जैसी योजनाएँ जो हैं वह यह जो है भारत के जैसे हमारे बिहार में है जो लड़कियाँ गरीबी के कारण मैट्टिक नहीं कर पाती थीं वे जो है दूरी के कारण शिक्षा में ग्रहण नहीं कर पाती थीं उसके लिए सरकार ने देखा कि यदि बच बच्चियाँ वे साई साय साधन के अभाव में चूँकि इस्कूल दो किलोमीटर से कहीं कम नहीं होता था तो यह सुरक्षा की दृष्टि से वे बच्चे या गरीबी के दृष्टि से वे बच्चे जो हैं बच्चियाँ शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थीं जिस पर सरकार ने यह देखा या समाज ने इसको सोचा कि इस इसमें गरीबी भी है और दूसरा दूरी भी है जिसके कारण उच्च शिक्षा लड़कियों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए क्या किया कि बिहार में लड़कियों के लिए साइकिल योजना का प्रावधान किया गया लड़कियाँ आज साइकिल लेकर के साइकिल एक्स लेकर के जो हैं वह वह इस्कुल जाती हैं और मैट्रिक भी करती हैं मैटिक तक की शिक्षा निश्चित रूप से कर लेती हैं और वैसे आगे भी शिक्षा ग्रहण कर लेती हैं लेकिन यह कंपलसिरी हो गया है कि अब देखते हैं कि जो साइकिल योजना जो बच्ची के लिए लड़कियों के चला है या लैपटॉप योजना योजना जो चला है वह कुछ सरकारों ने लैपटॉप योजना भी चलाया है और बिहार में साइकिल योजना लड़कियों के लिए चलाया है ताकि इससे क्या होगा कि लड़कियाँ अपने पैर पर खड़ी हो सकें और वह जैसे साइकिल चलाकर के अपना मेहनत करके वह उस शिक्षा को प्राप्त कर सकें और उस लैपटॉप के लैपटॉप भी जो है वह एक क्या कहते हैं आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग होने के कारण वह जैसे लैपटॉप नहीं खरीद पाते हैं वे शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए यानी अप लड़कियाँ अपने पैर पर खड़े हो सके अपना मेहनत से अपनी कमाई कर सकें और अपना ज्ञान अर्जन कर सकें इसके लिए लड़कियों को लड़कियों के लिए ये दोनों योजना का काम करती है और ये योजना जो काम करती हैं वह सकारात्मक है इसमें काफी बढ़ोत्तरी हुई है लड़कियों की संख्या पर पढ़ने लिखने की स पढ़ने लिखने वाली लड़कियों की संख्या में काफी इजाफ़ा हुआ है और स लड़कियाँ आग आगे भी हुई हैं लड़कों के अपेक्षा लड़कियाँ आगे भी हुई हैं और वे पढ़ पढ़ लिख कर के इसको इस योजना का लाभ उठाकर के वे आगे बढ़ रही हैं इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है ऐसी योजना चलनी चाहिए ताकि हमारी जो बच्चियाँ है वह ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण या दूरी के होने के कारण वे शिक्षा से वंचित रह जाती थीं वे शिक्षा से वंचित नहीं रहें और ये नारी का जैसे सम्मान वैसे नारी का सम्मान भी बढ़ेगा और इससे क्या होता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इसको लेकर के हम इस योजना को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इसको हम पंसद करते हैं यह होना चाहिए